जी हाँ प्रेशर कुकर या स्लो कूकर जैसे विशिष्ट प्रकार के रसोई के सामानों का इस्तेमाल करने के बारे में मैं सुझाव दूंगी क्योंकि मैं अपनी रसोई में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हूँ जिससे मैं बता सकती हूँ कि प्रेशर कुकर में भोजन जैसे दाल चावल कम समय में बना लेती हूँ और इसमें बनाने में बड़ी आसानी होती है और आसानी पूर्वक कम समय में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार हो जाता है हम किसी भी प्रकार का भोजन प्रेशर कुकर में फिर आसानी पूर्वक बना सकते हैं क्योंकि जब भी किसी बच्चे को ज्यादा तेज भूख लगती है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम क्या बनाएँ लेकिन प्रेशर कुकर एक ऐसा वो है जिससे हम आसानी पूर्वक जल्दी से कम समय में कुछ भी मतलब जो भी खाना चाहें जैसे आलू उबालना हो या फिर चावल दाल या सब्जी वगैरह उबालनी हो तो उसमें हम आसानी पूर्वक उबाल सकते हैं और उससे जल्दी से जल्दी खाना तैयार हो सकता है क्योंकि पहले जो पहले के दिनों में ऐसा होता था कि मिट्टी के बर्तन चलते थे तो हम उस टाइम पर प्रेशर कुकर नहीं हुआ करते थे तो हमें खाना बनाने में बहुत टाइम लगता था लेकिन आज ऐसा टाइम है कि प्रेशर कुकर का चलन इतना ज्यादा में है कि हर घर में प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है जिससे कि खाना अच्छा भी बने स्वादिष्ट भी बने और जैसे आजकल बहुत सारे लोग नई नई डिशेज खाना पसंद करते हैं वो उसका का उसको भी हम प्रेसर कुकर की सहायता से बना सकते हैं इसके कुछ अच्छे फायदे भी होते हैं और नुकसान भी हैं इसका उपयोग हमें देखकर करना पड़ता है कि जैसे पानी भी ज्यादा न हो और सीटी को सही से लगा कर रखना चाहिए क्योंकि भष्ट होने का डर रहता है गैस को टाइम पर बंद करना चाहिए हाँ नहीं तो नुकसान भी होते हैं वे कभी कभी क्या होता है प्रेशर कुकर फट जाता है तो उसको सही टाइम पर उसकी देखरेख करनी चाहिए जिस तरह हम इसकी देखरेख करेंगे वो हमें अच्छा खाना प्रदान करेगा व पका हुआ और